हमारे गाँव में बेबसाइट इसलिए चालू किए हैं कि हार्डवेयर का वेबसाइट जो है सो बहुत अच्छा है क्योंकि जितना भी मेरे टोले मोहल्ले या गाँव में जितना भी मकान बनता था और सबका काम होता था तो ये गाँव में जो था ये वेबसाइट हार्डवेयर का नहीं था इसलिए हम चाहे कि यही कि ये वेबसाइट चालू करते हैं और बहुत ही इसमें प्रॉफ़िट होता है इसमें जो है बहुत मतलब लोग जो है सो बहुत ही दूर जाना नहीं पड़ता और घड़ी में सामान मिल जाए तो अच्छा रहता है इसलिए सब बेबसाइट से अच्छा हार्डवेयर का वेबसाइट है और यहाँ पे सब कुछ मतलब मिल जाएगा हार्डवेयर की दुकान में इसलिए लोग चाहते हैं कि हार्डवेयर की दुकान और प्रॉफ़िट जो है इस चीज़ में बहुत ही ये है इसलिए लोग जो है सो सपोर्ट करने पे और ये बेबसाइट खोलने में रुचि रखते हैं इसलिए वो बेबसाइट को ये मतलब खोलना चाहते हैं और हार्डवेयर जो है सो बहुत ही अच्छा बेबसाइट है